ज्वर बोखार लागै छथिन लोकके खांसी होइत छै बुखार होइत छै हरेक हरेक दुःख सब तरहक दुःख होइत छथिन लोकके कतए जेतै प्राइवेट लोक जाइत छै प्राइवेटसंँ लोक धिया पूताके बुख़ारके शीशी दियाबै छै गोली दियाबै छथिन ओएह नहि ओहिसँ छूटै छै आठ दिन दश दिन देखए छथिन ओहिसँ जब नहि छूटै छथिन तहन सूइयाँ लगा दए छै ओहिसँ नहि होइत छै लोकल डॉक्टर सबसंँ तऽ बाहर भागै छथिन सरकारी हॉस्पिटल छै जे गरीब गुरबा छथिन तऽ ओ हॉस्पिटल जाइत छै जे नहि जाइत छथिन गरीबो लोक छै होस्पिटलोमे ओते देख रेख नहि करै छै भेलै भेलै नहि भेलै सरकारी हॉस्पिटल छथिन तऽ खाए वला बहुत रहए छै करै वला केओ नहि रहै छै सरकारी हॉस्पिटलमे तऽ लोक प्राइवेट पैसा ओकरासंँ लेलक ओकरासंँ लेलक ओकरासंँ लेलक समाजमे अपन प्राइवेटो देखिकऽ अपना बाल बच्चाकेँ अपन माय बापकेँ अपना पर परिवारमे अपन जियै छै कोनाहु कए कऽ अपन जिन्दा रहए छथिन अपना एहि दवाइसँ नहीं होइत छै तऽ ओ दवाइसंँ ओ दवाइसंँ नहि होइत छै तऽ फेर ओकरा खेनाइ पिनाइ रोटी दालि दूध ओकरा सबकेँ दए के खिलाएके खड़ा करै छै करै छै सेवा करै छै हानि नुकसानी वला लोककेँ अपन कए कऽ अपना घर परिवारमे टेन्शन हेबे करै छै कनि बीमार रहै छै तऽ ओकर बादमेअपना सब किछु खिआबै पीआबै छै से अपन खड़ा करै छथिन अपन घरमे बाल बच्चाकेँ परिवारके सबकेँ इएह सब छै